ہلو میں اندرا پورم كے گلی نمبر دو سے سنی چوک پہ پہنچا اور میں نے وہاں سے گاڑی كو پتہ كیا كسی نے بتایا كہ سنی چوک پہ آپ كو گاڑی مل جائے گی آٹو وغیرہ پھر میں نے سنی چوک پہنچا اور آٹو كے بارے میں پتہ كیا تو آٹو والے آٹو والے مل گیا اور مجھے ارتھلا جانا تھا چونكہ وہاں دعوت تھی اور آٹھ بجے رات میں پہنچنا تھا تو میں نے آٹو والے سے بات چیت كرنے كے بعد بتایا بھایا آپ كتنے دیر میں آپ مجھے وہاں پہنچا سكتے ہیں تو انہوں نے كہا كہ آپ كو كم سے كم اگر جام نہیں ہوگا ٹریفک وغیرہ نہیں جام لگا ہوگا تو میں آپ كو پونے گھنٹے میں پہنچا دوں گا چونكہ اس وقت جو آٹھ بجے بہت زیادہ جام ہوتی ہے اس لیے جام میں پھنس سكتے ہیں تو اگر جام میں آپ پھنس گئے تو آپ كو دو سے ڈھائی گھنٹہ لگ جائے گا میں نے ان سے آٹو ریزرب كیا اور پھر میں نے ارتھلا گیا اور آٹو والے بھائی نے بہت اچّھے راستے سے بغیر جام لگے ہوئے مجھے وقت پر پہنچا دیا اور میں نے آٹو والے كا شكریہ ادا كیا كہ بھائی آپ نے صحیح وقت پہ پہنچا دیا شكریہ